मां पंहिंजे परिवार जे लाइ सुठा सुठा खाधो ठाहींदी आहियां ऐं उन ॿारनि खे बि सेखारण जी कोशिशि कंदी आहियां जीअं ॿार सुठो खाधो खाईंदा आहिनि स्वस्थ रहन पंहिंजे शरीर जो ध्यानु रखनि ऐं उन में खाधे में कढ़ी चांवर थिया सिंधियुनि जी जेकी बि फेवरेट भाॼियूं आहिनि कढ़ी चांवर थिया साई भाॼी थी ऐं इहे गटे गटे जी भाॼियूं थियूं कुझु बि थिए कहिड़ी बि भाॼी थिए करेलनि जो ख़ूबियूं ॿुधाईंदी आहियां वेही करे इलाही सुठा हूंदा आहिनि खाइण में ॿारनि खे सभु सेखाइण जी कोशिशि कंदी आहे ऐं ठाहे करे खाराईंदी बि आहियां ॿियों ॿारनि खे बि अॼुकल्ह अॼुकल्ह ॿार खाइणु नथा पर हुननि खे असांखे सम्झाए करे खराइण बि ज़रूरी आहे

सिंधियुनि सिंधियुनि जा बि खाधो ई हेड़ो बढ़िया आहे कि माण्हू ॾिसी करे तारीफ़ु कंदा आहिनि ऐं सिंधी सिंधी सिंधीअ जेरो खाधो कोई बि माण्हू न खाई ठाहे सघंदो आहे